आरदना ही प्रत्येकाच्या मनात आसलेली आनी आमी जेन्ना देवा लागीं बसतात तेन्ना देवाची पुजा करता गंध फूल गालून देवाक हात जोडून पांयां पट्टा आनी देवा कडेन मनाची इत्छा व्यक्त करता हीच आमची पारंपारीक प्रथा चालू येयल्लेली आसा देवाची भक्ती करप हें आमच्या मनान आसता जेन्ना लहान भुरगे व्हड जाता तांकां तेच संस्कार मेळटा ते भुरगे घरांत आशिल्ले सगळे व्हड लोकांक पांयां पडून नमस्कार करता आनी मान दितात आनी आमकां जेन्ना व्हळ्ळे तापयता आमी आयकता उग्गी रावून आमकां तीं बऱ्याक लागून तापयता आमची मिस्टेक रिपीट जावपाक जायना म्हणून तीं आमकां बऱ्या भशेन सांगता हीत आमची पारंपा आरधना